हाँ सर हेलो हाँ सर जी सर जी सर हाँ हाँ मेरे दो बच्चे पढ़ते हैं हाँ हाँ टूर कहाँ जा रहा है सर आपका अच्छा टूर आगरा जा रहा है हाँ हाँ अच्छा एक बच्चे का पच्चीस सौ लग रहा है ठीक हे सर बच्चे तो हमारे चाह रहे हें अगर हो सकता हे तो कुछ कम कर दें तो आप तो आप तो सही रेहता हमारे यहाँ से है और शुरू से ही आप ही के यहाँ पढ़ते हैं हाँ सर ठीक हे पर जैसे हम लोग का सम्बन्ध पहले से है और हमारे बच्चे जो पहले से ही आपके यहाँ पढ़ रहे हैं जी सही बात है नहीं तो तो हमारे तरफ़ से कोई दिक्कत नहीं है बच्चे जा सकते हें पर यह रहे सर कि अगर वह बच्चे जा रहे हें तो उनके सुरक्षा के लिए मतलब आप लोग उनका ध्यान रख हाँ क्योंकी हमारे बच्चे जा रहे तो आपके स्कूल की तरफ़ से जा रहे हें तो इसकी रेसपोनसीबिल्टी आप लोग ले हैं हाँ हाँ उस उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं हम हाँ हाँ यह सही है

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तो यह यह सही है आपका रोल क्योंकी अगर अदर कोई भी ऐसे भी जाकर कहे कि यह हमारा बच्चा है तो यह नहीं सही नहीं है ना अगर अगर हम लेने अगर नहीं आए अगर कोई और भी जाए तो हम उससे एक बार आपसे बात कर लेंगे ना हाँ हाँ हाँ यह सही रहेगा हाँ

हाँ जी सर वह हाँ हाँ और सर यह आपको ध्यान रखिएगा की अगर बच्चे जा रहे हें तो वह जैसे बच्चे तो होते हें वहाँ पर जाकर इधर उधर घूमना फिरना हाँ हाँ उनके लिए नहीं नहीं नर्मल खाना घर का हम उनके लिए कुछ ऐसा दे देंगे की वह खा पी लें

हाँ हाँ यह सब हम करवा देंगे और उसके बाद वहाँ पर हम रहेंगे तो वहाँ पे फ्री छोड़ देंगे अगर यह नहीं ऐसे कोई नहीं है तो वहाँ पर किसी से आपसे बात कर लेंगे हाँ हाँ चलिए ठीक है सर तो चलिए सब ठीक है अब हम उस दिन वह कर देंगे ठीक है सर ठीक है सर धन्य